जखन पहिल पहिल बेर खानापीना माँ सीखबै रहै तऽ नहि बनबै सकए रहिऐ गड़बड़ भए जाए रहै खराब भए जाए माँ सीखेलकै आ सीखलाक बादो नहि बनबै रहिऐ तऽ माँ रहै ओकर बाद शादी उदी भए गेलै तऽ पन्द्रह सोलह साल कऽ उमरसँ खाना उना बनबे लागलिऐ अपन सबकिछु धीरे धीरे सीखऽ लागलिऐ करऽ लागलिऐ बनबे लागलिऐ जे भी बनबै रहिऐ नीके होइ रहए अच्छे होइ रहए इएह सब करऽ लागलिऐ हरेक चीज बनबै लऽ सीख गेलिऐ खाना बनाना भी बहुत मुश्किले काम छै कोनो आसान काम छै नहि सिखलिऐ तऽ बढ़िएसँ जे हइ छै बढ़िए आब तऽ हमर उमर भए गेलै आब तऽ बेटियो सब हमर सबके जानऽ लागलै सीखऽ लागलै करऽ लागलै अपनेसँ बेटो बेटी सब अपनेसँ बनाए कऽ जे हइ छै खाए लए छै आब की कहबै